جی ہیلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ جی کیا ایئر ٹیل کمپنی سے میری بات ہو رہی ہے کیا اچھا جی سر سر میں نے ریچارج کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے لیکن وہ اب تک ریچارج آیا نہیں بیلنس آیا نہیں ہے اب تک ہاں جی جی ابھی لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کیا ہے ٹھیک ہے چیک کریے سر اس کو ٹھیک ہے نمبر نوٹ کیجیے نائن سیون زیرو نائن فائیو ٹو تھری ڈبل نائن فور اچھا جی پھر سے سنیے نائن سیون زیرو نائن فائیو ٹو تھری ڈبل نائن فور جی جی سر چیک کیجیے ہاں جی سر جی نہیں سر میسج اب تک نہیں آیا ہے ریچارج ہم کے ہیں میسج اب تک نہیں آیا بیلنس بھی شو نہیں کر رہا ہے اس میں اچھا جی سائبر کیفے والے سے میں نے ریچارج کیا ہے جی ان سے کہیں گے اچھا کیا کہیں گے اوہ چیک کرنے کے لیے آپ اچھا تو جس نمبر پہ کیے ہیں وہی نمبر دینا پڑے گا وہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہم چیک کرتے ہیں اگر پرابلم سالو نہیں ہوگا تو کیا ہم آپ کو پھر کال کر سکتے ہیں کیا اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر نہیں ہوا تو ایک بار ہم پھر آپ کو کال کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے بائے